आं नाखौथ' बिदि बेलेगाव हमफेरा न'नि फख्रियावल' हमो आरो सारो जेनेबा जानोबा जानोबा ओमफ्राय नाया जोंहानिया फख्रियाव माब्लाबा माब्लाबा फिसाबो फैयो ओमफ्राय बारा गेदेर द्रायबो गैया गैनायालाय थेवबो दुय किल'सोआ जागोन आरो मासे मानै ओमफ्राय बेफोरखौ माब्लाबा हमजायो ओमफ्राय बेफोरखौबो जायो माब्लाबा ओमफ्राय बिदिनो बेलेगावथ' आङो बिदिहै ना सारफेराखैबो दैमाफोराव ओमफ्राय ओरैनोथ' बै बाहेरनि नाफोरासो गेदेर गेदेर फैयो ओमफ्राय जेनेबा जोंहा नाया नाखौ बै बोसोराव खनसे फानजायो आरो खनसे खननै जेनेबा फायखारि लिंहरो फायखारि लिंहरनानै ओमफ्राय नेट बोनो होयो नेट बोनो होनानै ओमफ्राय नेट बोनायाव जि फैयो बेखौ माफा जि फैयो बेखौनो सुनानै लाना थाङो बिसोरो गावसोर फाननो ओमफ्राय बेयाव गेदेर गेदेर फैयो आरो ओमफ्राय गेदेर गेदेरखौबो लाङो ओमफ्राय फिसाखौबो लाङो ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय आं बिसोर लांखांना जि थायो बेखौ माब्लाबा माब्लाबा सारनानै जाजायो आरो ओमफ्राय दा जेनेबा जोंनिया मालायफोरनि बायदि गेदेरद्राय थाया थानायालाय खिसुमान न'खर खिसुमान बेलेगफोराव गेदेर गेदेर ना थायो बेफोरबायदिनो जोंहानि फख्रिनिया बारा गेदेर नङा जाबाय खोमालै